मां ऑनलाइन हिकिड़ो नाज़ुक शो पीस ऑर्डर कयो कंपनीअ उहो शो पीस मुंहिंजे घरि मोकिलियो जॾहिं मां उहो पार्सल खोलियो त उनजी पैकिंग बराबरि कोन थियलु हुई ऐं उन शो पीस मे बि ॾार हुई इन करे मां कंपनीअ में कंप्लेंट दाख़िल कई त इहो शो पीस मूंखे मटाए ॾिनो वञे या वरी मुंहिंजा पैसा मूंखे वापसि कया वञनि